किसान कर्जा केनाके उठबै छै केना सरकार माफ केना करै छै लेकिन किसानके कर्जा बहुत भऽ जाइ छै खेती करयमे कोनो मतलब आबै छै किसान लगबै छै धाने लगबै छै हेबै अयलै यानि झपटी अयलै किसान धान लगेलकै झपटी लए गेलै कर्जा बढ़ि गेलै ऋण कर्जा लोन उठाकऽ लेकिन लोनो उठबै छै कर्जा बहुत डुबि जाइ छै सरकार लोन भी माफ नहि करै लए चाहै छै लेकिन माफ करि देना चाही जब किसानके घाटा लागलै तऽ सरकारोके ने घाटा लागतै किसानके लेकिन माफ होना चाहिए लोन लोन कार्ड लेकिन बना कऽ सबकिछु करि कऽ जब दरै छै तखनी किसान हे बा धान लगेलकै धानेमे अखनी ने हे बा राखल छै धानो हे बा चल की हेतै नहि हेतै किसानके लेकिन लोन तऽ माफ कर देना चाही